आटसा जोङो गोदो जों उन्दै समाव बिदिनो सानसेखालि जों साथाम साब्रै हाग्रा बारियाव बोरला बाथुल लानानै जोङो दाउ सिखार खालामहैदोंमोन बेहाय ओरैबायदि सानसेखालि घटना जादों माने जोङो मानसे हाग्राबारियाव मटिखा गावदों लोगोफोरजों बेहाय जों ओरैबायदि मोनसे जाथाय जादों जे गावनानै बाथुलजों गावनानै एबा बोरलाजों गावबाय गावनानै गोदनायाव नांनानै नाथाय गोजौआवनो थाबथानानै जोङो बेखौ ओरैबायदि खस्थ'जों जोङो गाखोनानै बे मटिखाखौ जों मोननानै ओरैबायदि न'आव फैनानै जोंनि लोगोफोरा अनेख सान्थि मिनिखुसि जाबोदों आरोखि जोङो बेफोरबादिनो फिसा फिसौ दाउफोरखौ गावनानै बेबादिनो जों लोगोफोरजों मिनि खुसि थालायोमोन आरो बिदिनो जोङो बहा मा गावबा मा मोनगोन दा बिफोरखौ जोङो लोगोफोरजों थालायोमोन गेलेलायोमोन बेबायदिनो जोङो गेलेलायोमोन आरखि दा बेहायनो जोङो अनेक गुबुनफोरनि दाउ गोमायोबा जोङो मानसिफोरजों दाउ खावदों होननानै जोङो हमजायोमोन नाथाय जों बेहाय रावनिबो दाउखौ जों खावामोन बे दा बेखायनो जोङो बेबायदि गोदो लोगोफोरजों बिदिनो दाउ गावनाय बेब'हार दङमोन